हैलो हैलो सर में एन जी ओ दी तरफ दा बोला ना ते सर साढ़ी एन जी ओ ऐ जेह्ड़ी ओह् केह् ऐ कि जेह्ड़े ग्रां दे लोकें ई जेह्ड़ियां चला करदियां समस्या होंदियां उंदियां ओह् समस्यां अस अस सुनदे होन ते कन्नै केह् करदे कि अगर उ'नेंई कोई समस्या हल दस्सी सकचै उं'दी मदद करदे आं ते कन्नै गै अस एह् करदे कि अगर समस्या न अगर अस आपूं हल नेईं करी पाचै ते अस जेह्ड़ियां ओह् प्रशासन तक जेह्ड़ियां उं'दी जेह्ड़े मसले न ओह् पजांदे न तुस मिगी एह् दस्सो कि थुआढ़े ग्रां च मजूदा टाइम च मसले न जेह्ड़े ओह् लोग साल्व नेईं करी पा दे ते तुस उं'दे बारे च मिगी जानकारी देओ तां कि अ'ऊं थुआढ़ी मदद करी सकां ते जां अगर में मदद नेईं बी करी पाए तां अ'ऊं थुआढ़ी गल्ल प्रशासन तक पजाई सकां ते हून तुस मिगी देओ हां जानकारी भला थुआढ़े ग्रां बिच्च केह्ड़े केह्ड़े मसले न किसे बी तरीके दे जियां तुस पानियै दी लाई लैओ बिजली दी लाई लैओ रोड़ लाई लैओ जे बी ऐ अस्पताल सेह्त सरबंधी कोई बी जानकारी तुस देओ जी जी जी जी

हां जी हां जी जी जी अच्छा जी जी जी जी हां जी बिलकुल बिलकुल अच्छा अच्छा ठीक ऐ सर में जेह्ड़ी थुआढ़ी एह् गल्लबात ऐ तुसेंगी जेह्ड़ी प्राब्लम आवा दी एह् में प्रशासन तक पजाने दी कोशिश करगा ते मता मता धन्नबाद थुआढ़ा गल्लबात करियै थुआढ़े कन्नै बड़ा अच्छा लग्गेआ